हैलो उबर कैब से बात कर रहे हैं देखिए मेरे नाम की बुकिंग है जैसे आपको पता ही है अजय ठाकुर नाम से बुकिंग है आपके पास तो मैं ये पूछने कॉल किया आप और आपको निकले तो काफी टाइम हो गया अभी तक आप आए क्यों नहीं हाँ तो कहाँ पर हैं आप इग्ज़ैक्ट लोकेशन बता सकते हैं मुझे नहीं तो वहाँ से तो बीस मिनट का रास्ता है मात्र बीस मिनट का टाइम आप बोलने में आप बता रहे हैं भाई मैं सरोजनी नगर चौराहे पर हूँ तो वहाँ से तो बीस मिनट का टाइम लगना है मात्र तो ट्रैफ़िक कितना कितना है ट्रैफ़िक वहाँ तो रोड क्लीयर रहता है यार ये थोड़े है ये तुम्हारी पॉलिसीज़ यार ऐसा नहीं होता है भाई आप समझो बीस मिनट लगता है आप चलो पैंतीस मिनट मान लो मैक्सिमम आप पिछले आधे घंटे से मुझे कह रहे हैं हम सरोजनी नगर पे हैं सरोजनी नगर चौराहे पर हैं आपको एटलीस्ट आ जाना चाहिए था अब तक भाई नहीं तो इग्ज़ैक्ट कारण दे दीजिए ना आप कि मैं इस कारण से नहीं आ रहा हैं हम मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ मेरी ट्रा मेरे को जाना है आगे मेरा क्लाइंट वेट कर रहा है मुझे उनसे भी मिलना है नहीं देखिए ये सब बातें हैं मैं मानता हूँ आपलोग को भी काम रहता है चीज़ें रहती हैं पर देखिए हमें भी तो काम रहता है हमें भी तो पहुँचना है टाइम से कहीं देखिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ आप खुद समझ रहे हैं मैंने पैंतीस मिनट पहले कैब बुक किया पैंतीस मिनट एटलीस्ट चलो बीस मिनट के अंदर आ जाना चाहिए था देखिए ऐसा नहीं होता है आप समझिए ऐसा नहीं होता है हाँ क्या आप ऑर्डर लिए पहले आपने कैब बुक करा ली आपने फिर कहते हो आप कैंसिल कर दीजिए देखिए कैंसिल करना होता तो मैं आपको बुक क्यों करता यहाँ पर मुझे और भी चीज़ें मिल सकती थी ना नहीं तो आप टाइम से आपको आना चाहिए था ना देखिए मैंने पैसे भी पेमेंट कर चुका हूँ ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं किया मैंने की आप वेट कर रहे हैं पेमेंट होगा उसके बाद करेंगे पेमेंट पहले ही हो चुकी है देखिए ऐसा नहीं होता है आप समझिए है ना आप चलिए बताइए कितने देर में आ रहे हैं आप तो आपका बता दीजिए नहीं तो फिर एक काम कीजिए नहीं मैं कैंसिल नहीं करने वाला हूँ मैं मैं बिलकुल कैंसिल नहीं करूँगा देखिए आप बीस मिनट के अंदर आ जाइए ठीक है नहीं नहीं कैंसिल मैं नहीं करूँगा बिलकुल भी नहीं करूँगा मैं कैंसिल क्यों करूँगा बताइए मुझे तो जाना है ना आपसे मैं पूछ रहा हूं लेट क्यों हुआ है आपको आने में तो आप बता रहे हैं कि मैं कैंसिल कर दीजिए ये कोई बात हुई क्या बताइए आँय कैंसिल करना ही होता तो मैं आपको बुक ही क्यों करता आप बताइए देखिए मैंने पेमेंट भी कर चुका हूँ ठीक है आप जल्दी से जल्दी आइए ठीक है ओके ठीक है